थँक्यू मॅडम गोंयान फामाद आमचे ओल्ड गोवा चर्च जंय गोंयचो सायब सान फ्रांसिस जेवियर हांची कूड पळोवपाक मेळटा तीन डिसेंबराक त्या दिसा दर वर्सा हांगा फेस्त जाता तशेंच मंगेशीं नागेशीं रामनाथी देवळां पळोवपाक मेळटा तुका जर दर्या देगार वचपाची आवड आसा जाल्यार तूं कलांगूट बागा मिरामार कोल्वा बाणावले जाय जल्यार वचूंक मेळटा

हय आमचे एक्चूली गोंय पळोवपाक गेल्यार तुका सामके जर लिमीट कमी दिसानीं पळोवपाक जाय जाल्यार दोन दीस तुका जाय एक दीस उत्तर गोंय पळोवपाक एक दीस दक्षीण गोंय पळोवपाक आनी उत्तर गोंय जर जाय जाल्यार तुका पणजे ची आमची राजधानी थंय सुंदर सुंदर सुवाती आसा म्हापसा शुक्रारचो बाजार सलीम अली बड सँच्यूरी अशीं आकर्शींत करपी सुवाती आसा तशेंच दुसरें दीस दक्षीण गोंय तुका जाय जाल्यार मडगांव शहर थंय कोंबा ह्या वाटारांत पुर्तुगीज काळां वयली घरां पळोवपाक मेळटा काणकोण पालोलें हांगा खूब तुका वॉटर स्पॉर्ट्स एक्टिवीज करपाक मेळटा जशें कायाकींग जेस्कींग पेरसेलींग अशें तुका जाय जाल्यार वेगळ्यो वेगळ्यो एक्टीविटीज करपाक मेळटा आतां तुका ट्रास्पपोर्ट म्हळ्यार तूं जर स्वताच्या वाहनान येता जाल्यार सगळ्याक तुका आनी कसली गरज ना पूण तूं जर स्वताच्या वाहनान येना जाल्यार तुका हांगा आमच्यो बसी आसा मागीर तुका जाय जाल्यार टॅक्सी तूं घेवूंक शकता हांगा गोंयान सगळ्यान आकर्शीत म्हणटात ते फेरीबोटी मागीर भाड्याची स्कुटर अशी येरादारी पर्यटकांक वापरपा खातीर आसा हय तुमकां जाय जाल्यार तुमका केन्नाय म्हाका फोन केल्यार हांव तुमका फुडली म्हायती दिवूंक शकता